सर आप टेलर बोल रहे सर मुझे मैं स्कूल से टी मुझे कुर्ता सिलवाना था जी सर सर कपड़ा कौन सा होएगा

सर आप मोदिनी सिल्क वाला मिल जाएगा अपने पास

जी जी सर आपकी शॉप कितने टाइम खुलती है जी सर तो मैनेजमेंट देने सर मैं कब आऊँ

जी जी जी जी सर पैटर्न अलग अलग मिल जाएँगे उसमें जी कलर का ऑप्सन जी जी जी सर सर और पेमेंट कितनी लगेगी जी सर और हमें कुछ डिस्काउंट उस्काउंट मिल सकता है क्या इसमें अगर आप एक साथ दो जोड़े बनवाएँ तो जी सर सर कितना प्राइस लगेगा फिर भी सर जीएसटी वीएसटी वाला उस मतलब उसमें कपड़े की क्वाॅलटी

ठीक है सर तो मैं एक अपॉइनमेंट कब मैं आऊँ मतलब नाप देने आ जाऊँ कल मैं दोपहर जी ठी ठीक है ओके सर